जी बोलो

क्या हो गया है

वॉश करते समय क्या कार को बंद नहीं रखा था ठीक है देखेंगे और वह क्या एड्रेस बताया था ठीक है उसका थ्री हंड्रेड

वह तो आने के बाद देखने के बाद ही पता लगेगा मिनिमम प्राइस थ्री हंड्रेड तो लाइट्स वग़ैरह देखना है बैटरी और ठीक है

ओके ठीक है तो कल शाम को ठीक है इंद्रा वार्ड में ना ठीक है हम आपको स्टेशन पास आ कर कॉल कर और बोलिए

ओके वेलकम